फोटोग्राफीके लिए दोस्त यारसब कहीँ घुमै फिरै केलक तीर्थ स्थान चाहे पहाड़ी इलाका चाहे से झरना तरना कहीँ गेलक तऽ व्हाट्सएपपर फोटो वोटो डालके भेज देलक देखली तऽ पूछली कि कहाँके सीन हउ बहुत अच्छा लगै छौ मतलब तऽ ओ बतेलक तऽ फोटोके मतलब हमहूँ अपना व्हाट्सएपमे जरिए अपन दोस्त यार साथी सङ्गत जहाँ भेजैके भेलक तहाँ वहाँपर हमहूँ व्हाट्सएपसँ भेज देली ओहि हिसाबसँ मतलब व्हाट्सएप करिके मतलब फोटोग्राफी कोनो कोनो दोस्त यार भेजलक आओर कएली धैली आओर फोटो भेज देली